جناب شاہد بھائی میں نے ابھی حال ہی میں ریڈمی کا ایک لیٹیسٹ موبائل فون خریدا ہے بھائی صاحب یہ موبائل تو مجھے بہت پسند آیا اور اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا ہے خاص کر کے اس کا نیٹورک سسٹم اور کالنگ کرتے وقت آواز کی کلیئریٹی بہت ہی اچّھی ہے کیمرا بھی اس کا بہت اچّھا ہے خاص کر کے سیلفی کیمرا اس سے بہت اچّھا فوٹو آتا ہے اور بیٹری بیک اپ کی بات کرے تو وہ بھی بہت اچّھا ہے زیادہ دیر تک بیٹری ٹکتی ہے اس کی اور ویڈیو دیکھتے سمے ڈسپلے کا جو کلر ہے وہ بہت ہی اچّھا آتا ہے اور جب آپ آڈیو گانا وغیرہ سنتے ہیں تو اس کی آواز بہت ہی کلیئر آتی ہے ہر طریقے سے یہ موبائل مجھے بہت اچّھا لگا مجھے بہت پسند ہے کسی قسم کی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر آپ کو ابھی کوئی موبائل خریدنا ہو تو میری رائے ہے کہ یہ موبائل آپ لے سکتے ہیں سستا بھی ہے اور اچّھا بھی ہے آپ کے لیے